اتر پردیش میں تعلیمی نظام بدلتے وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے بدل رہی ہیں جیسا کہ پہلے کے اسکولوں میں فرش پر بٹھا کر بچوں کو پڑھایا جاتا تھا لیکن آج کل بچوں کو سیٹس پر یا بینچ پر بٹھا کر پڑھایا جاتا ہے پہلے کے اسکولوں میں لائبریری نہیں ہوتی تھیں اور بچوں کو کتابیں خرید کر یا بہت دور کسی لائبریری میں جا کر کتابیں پڑھنی پڑتی تھیں اور کتابی کتابیں بھی بہت مشکل سے ملتی تھیں لیکن آج کل ایسا نہیں ہے آج کل ہر اسکول میں اسکول کی خود کی لائبریری ہے جس میں بچے بآسانی کتابوں سے پڑھ سکتے ہیں پہلے کے اسکلوں میں لیبورٹیز نہیں ہوتی تھیں جس کی وجہ سے بچے سائنس کے علوم میں پیچھے رہتے تھے لیکن آج کل ہر اسکول میں لیبورٹری ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے چیزوں کو پریکٹیکل طور پر سمجھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اسکولوں میں بہت سے کلچرل پروگرامس ہوتے ہیں جس کے جس کے لیے بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس طرح اتر پردیش میں تعلیمی نظام معاشرے کی بدلتی ہوئی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق ڈھلنے لگا ہے